میں فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر تینوں استعمال کرتا ہوں تینوں پلیٹفام الگ الگ وجوہات کی وجہ سے استعمال کرتا ہوں فیس بک کو استعمال کرنے کی سب سے بڑی وجہ خبر ہے فیس بک سب سے امپورٹینٹ پلیٹفام ہے جس سے میں اپنی خبریں پڑھتا ہوں دوسرا سب سے بڑا پیلٹفام ٹویٹر ہے جہاں پہ خصوصی لوگ اور ایکٹرز اور پولیٹیشینس کے ٹویٹ پڑھتا ہوں جس سے مجھے ان کے زندگی اور ان کی سوچ کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے انسٹاگرام پہ میں فوٹو گراف ہی دیکھنا پسند کرتا ہوں وہاں پہ فوٹو گراف ہی پوسٹ کیے جا سکتے ہیں اس لیے تینوں پلیٹفام کے استعمال الگ الگ وجوہات کی وجہ سے کیے جاتے ہیں